मधुबनीके जलवायुके की कहब हमसब जलवायु जे छै आइ पर्यावरणके सन्तुलने बिगड़ि गेल छै तऽ जलवायु मधुबनीके होइ की कोनो जिलाके होइ ओकर जे छै कोनो आब ठेकाने नहि छै बिन मौसम जे छै बरसात भऽ जायत गरमी तते पड़त जे कहब जे पचास सालके रेकॉर्ड तोड़ि देलकै ठण्डी तेहन पड़ै लगलैए जे कहै छै एक सए सालके रेकॉर्ड तोड़ि देलकै बाबजूद एकर मधुबनीके जे जलवायु छै मिला जुलाके ठीक छै ठण्डामे ठण्डा पड़ै छै लेकिन गरमी किछु बेसी पड़ै छै ई अनुभव कयलियै हँ आओर बाद बाकी जे बरसात हेबाके चाही सेहो नहि भऽ पबै छै जाहिसँ खेतियो बहुत प्रभावित भऽ रहलैए